تلنگانہ کا دورہ کرتے ہے تو بہت سے چیزیں خریدے ہیں ہم تلنگانہ کے بارے میں تو آپ سننے بیٹھے تو آپ کو ٹائم بس نہیں گا اتنا اچّھا ہے تلنگانہ تلنگانہ میں ہر قسم کے آپ کو پارکس ملیں گے اور آپ کو اچّھے اچّھے شاپنگ مال ملیں گے آپ کو اچّھے اچّھے پھرنے کی جگہ جگہ ملیں گی اور تفریح گاہ آرام سے پھر لے کے آنے کے لیے تفریح گاہ ملیں گے آپ کو پارکس سب اچھے ہے الحمد لِلّہ یہاں پہ اور آپ کو کپڑوں کے شاپ کپڑوں کے دکانیں چوڑیوں کے دکانیں ٹوائز کے دکانیں ہر چیز ہر چیز تلنگانہ کا تو آپ پوچھو کتنے اچھے ہے ہر چیز تلنگانہ میں آپ ایک بار آ گئے آ جائیں گے تو ہر چیز آپ کو چھوڑنا دل نہیں بولے گا تلنگانہ اُتنا اچھا ہے تلنگانہ کی حکومت بھی اچھی ہے تلنگانہ کے دکان شاپس وغیرہ تفریح تفریح گاہ ہر چیز اچھی ہے تلنگانہ کی تلنگانہ کی تعریف کرتے ہوئے ہمار ے کو دن رات بس نہیں ہوں گے اُتنا اچھا ہے تلنگانہ